बिहार मे जे मुख्य स्वास्थ्य सेवा अछि ओ सरकारी स्तर पर तऽ अछि अहाँके ब्लॉको स्तर पर अछि जिला स्तर पर अहाँके स्वास्थ्य सदर अस्पताल सब छै आओर नर्सिंग होम सब सेहो छै दरभंगा मे डी एम सी एच छै पटना मे पी एम सी एच छै लेकिन जे लोकके स्वास्थ्य सेवा मिलबाक चाही ओ नहि मिल पबै छै सरकारी स्तर पर जते अहाँके अस्पताल छै ओहिमे अहाँके या तऽ डॉक्टरके अभाव छै या छै दबाइ के नहि मिल पबै छै या ओ जाँच जे लिखल जाइ छै ओहो लोक के नहि ठीक सऽ मिल पबै छै जाहि कारण लोक के समस्या के सामना करऽ पड़ै छनि आओर प्रखण्ड स्तर पर सेहो अस्पताल रहै छै लेकिन वएह ओहि मे समस्या ई अछि जे डॉक्टरके अभाव रहै छै जे दबाइ लिखल जाइ छै ओ दबाइ नहि मिल पबै छै जिला स्तर पर सदर अस्पताल छै तऽ ओतौ जे सेवा उपलब्ध रहबाक चाही से लोक के नहि भेट पबै छै जाहि कारण सऽ बीमार व्यक्ति के प्राइवेट मे देखबऽ पड़ै छनि प्राइवेटो मे नीक डॉक्टर सब नहि मिलै छै आ जाहि हॉस्पिटल मे अस्पताल मे नीक डॉक्टर छै ओहिमे तते जेबी सऽ खर्च पड़ै छै जे आदमी के महँगा पैड़ जाइ छनि तऽ बिहार मे अगर सरकारी अस्पताल सबके ठीक ठाक कयल जाय सब दबाइ उपलब्ध रहए आओर डॉक्टर ठीक ठाक ओहिमे रहय उपलब्ध रहय तऽ ई बढ़िऑं रहतै नहि तऽ गरीब आदमी के लेल ई बहुत दिक्कत छै हुनका बहुत दिक्कत के सामना करऽ पड़ै छनि जे मजबूरी मे प्राइवेट मे जाय पड़ै छनि आओर हुनकर जमीन जायदाद बिकाय तक कऽ नौबत आबि जाय छैन